हेलौ ओह मालिक ना ओइ आंनो दाउ नांगौ जादोंमोनलै अह मा मा दाउ दं ओरैनो नोंथांनियाव फार्मआव मा मा दाउ दं नोंथांनि फार्मआव जेनेबा आंनो थारमाने ओइ लकेलखौनो नांगौमोन थारमाने जेसेबां किल' जाबाबो नांगौमोन आरो जेनेबा थिन किल' जानाय मासेयाव सारि किल' जानाय पास किल' जानाय माने बुराजायाथ' आंनो माबासो नांगौ दुयस' किल'सो नांगौ

आटसा सा नोंनियाव सासे लोगो दंबावो होमबा फार्म गोनां ना ओमफ्राय हा ओरैनो जेनोबा दामफोरखौ माबादि खालामदों किल' गथा जेनोबा ओह बारा लानो नांला जेनोबा नोङो ओरैनो किल'आव मा दाम खालामदोंमोन जेनोबा बिदि हमनो नांला आं जेनोबा दुइस' कि देरस'आनो लाभ जासिगोन नालाय जोनेबा एसे दाम खम खालामदों ओमफ्राय आं दाउखौ दाहायनो ला लायगोन आरो गाबोन प्रग्राम दंथ' न'आव नै मोनसे जोंहा प्रग्राम जाहांदों ओमफ्राय बे प्रग्रामाव गाबोन्नो नांथारगौ नालाय दा मोनाब्लियाव थांनानै लायनोसै ओमफ्राय दाउ दामखौ एसे खमायब्लानो जाबाय जेनेबा जों गा ओनसोलनि जों ओनसोलनि नङा होमबा आं नोंथांखौबो फुथारला जेनेबा नोंबो दामखौबो बारा लाथारनांला आंनिफ्राय जागोनथ' ओमफ्राय दाउ ओइ दाउफोराथ' बेमार बेमार थेमार जाब्रबलायनाय गैया नामा बेमार थेमार दंबाथाय लाबोनाय जानाय नङा नोंथां दाथ' नै आरो गोजां बोथोर ओह नों बया मोन्नाङा बेखौ दे मानो होमबा दा नै गोजां बोथोराव बेमारबो जायोथ' आरो ओह जेनोबा बर'जों बर' नङा होमबा नों गाज्रि मोन्नो नाङा ओह थारमाने खायफा बेमारि जाबाथाय खोब ओरै जायो थारमाने आंनि मस्थ' गोथार मोनसे प्रग्राम गाबोन नङा होमबा बारडे दं जोंहा दा बियादै बियादै फिसायनि जोंहा मा होनो बारडे दं बियादै द' फिसाय नङा सरि बियादै फिसानि बारडे दं बे गोथार जोनोम सानाव जेनेबा मानसिफोरखौ बे बेमार जानाय दाउखौ जाहोबाथ' बेलेग जागोन खोथाया नङा होमबा ओह गथिखे एसे मोजां जाहोनाय बायदि जाया दे नोंथां होमबा आं दाहाय लायनो हो दाहाय लायगोन आं ओमफ्राय नोंथांनाव मा गारिफोर दं नामा जेनेबा होफैनो हानाय माबा मोनसे बेब'स्था दङ आंहाथ' गारिया गैया गाज्रि जाना दं आंना

आटसा दे दे नोंथां होमबा आह आं माबा मोनसे खालामना लायसिगोन दे होमबा नोंथाङा लाखिथ'दो दै दे दे दे दे